कॉमन हेल्थ इश्यू म्हटल्यार कितें आतां चडशे आमचे तर एरियेक अशें डायबिटी पेशंट डायबिटीज मागीर प्रेशर अशे चडशे कॉमन आसा थोडे थोड्यांक कशें आसा कॅन्सर पेशंटूय आसा मागीर अशी कामीण आसता थोड्यांक म्हणचे जॉयंडीज अशें आनीक थोड्यांक अशें किदें जाता थोडीं अशीं म्हणजे हेल्दी नासून तेंचे एज बी लो जाता मागीर घुंवळ येवन पडटा तसलें बीन जाता कॅन्सर पेशंटाचे कितें चडशें अशे तेंचे तें किमो घेवन हे तें मागीर तिवूय वीक जाता न्ही आनीक डायबिटी पेशंटाचें म्हटल्यार मेन म्हटल्यार तेंकां जे जेवपाचें सगळे सारकें टायम टू टायम जेवप टॅबलेट हें तें सगळे तुवें सारकें घेवप आठवड्यांतल्यान एकदां तरी कोडू पिवप हें सारकें आपले ते शिस्तीन दवरीत जाल्यार तुजी डायबिटीज कंट्रोलान उरता टॅबलेटी सुद्दां सारक्यो घेवपाक जाय नाजाल्यार तुजें हेल्थ इश्यू ते वाडत वयता न्हू बीपीचें सेम तुवेंन सगळे मीठ चड खावप ना मागीर जेवणाचे सुद्दां सारके कंट्रोलान ते दवरीत जाल्यार बीपी सारको नॉर्मल उरता वखदां घेवपाचें हें तें सगळें